جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں پر روزمرہ کی زندگی پر جو مذہب ہوتے ہیں وہ اثرانداز ہوتے ہیں کیونکہ لوگ اپنے مذہب کے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اور انہیں پریوریٹی دیتے ہیں اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی مذہب کسی مذہب کی بے عزّتی کرتا ہو یا وہ کسی کو برا بھلا کہتا ہو تمام مذاہب جو بھی ہیں آپس میں اپنے مل جول کے رہتے ہیں کوئی کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دیتا ہے اور روزمرّہ کی زندگی میں جو اثرانداز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کہ لوگ اپنے چاہنے والوں کو یا پھر اپنے مذہب کے چاہنے والوں کو اسے زیادہ عزّت و تکریم دیتے ہیں بمقابلے دوسرے مذاہب کے چاہنے والوں کے کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنے انسان کو زیادہ قریب تر رکھتا ہے با مقابلے دوسرے لوگوں کے تو اس طرح سے بہت سارے مسائل ہیں جس میں مذہب اثرانداز ہوتا ہے چاہے وہ سواری کا معاملہ ہو چاہے کسی آفس میں انٹرویو کا معاملہ ہو چاہے وہ کسی کالج میں انٹرینس کا معاملہ ہو اسی طریقے اور تمام مسئلے ہیں جن پر مذہب اثرانداز ہوتا ہے